ना हमनायखौ आङो बुंनो थाङोबा स्कुलिं एलपि स्कुल बा प्राइमारि स्कुलनिफ्रायनो आङो सोलोंदों दा सिगाङाव गामियाव मा जायोमोन मोनफ्रोमबो नखरहा मोनफा मोनफा गाव गावनि मोनसे खब खब बा फुख्रि फुख्रिथ' होनजाला मोनसे खब फिसा फिसा दङमोन दा बेवहाय दै रान्नाय टाइमाव जेब्ला दैया एसे खमायलाङो दैया एसे रानो बेयाव फेमिलिफ्रा जयै थांनानै सारनानै नाखौ हमोमोन आरो बेवहाय गिदिरफोरदों बा बिमा फिफा बा बिब' बि बिदाफोरदों ओन्दै ओन्दैफ्रा थांनानै बेव ना हमनो सोलोङो बेबायदिनो गथ'फ्रा बिमा फिफाजों थाङै थाङै ना हमनायखौ ओन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोयो दा बुंनो थाङोबा आथिखालाव बे ओह ना हमनाया एसे खम जालांबाय नायाबो एसे खम जाबाय सिगाङाव खिन्थु फ्राय मो ओह ना हमनायखो जोङो गामियाव थाङोबा नुयोमोन दा आंबो ओह प्राइमारि स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो ना हमनायखौ सोलोंदोंमोन बेनि उननिफ्राय जोङो ना आह हाइ स्कुल स्टेसआव फरायनाय लोगो लोगो ना बोन्नाय बोरसि दानदाजों ना बोन्नाय बाथा बाथा होनाय बा फासि सानाय बे मेथडफोरजों जोङो नाखौ हमबोदोंमोन दा आथिखालाव एसे खम जाबोबाय नानि बिबाङाबो एसे खम जाबोबाय दा बे हिसाबै ना हमनायखौ आथिखालाव एसे खम नुनो मोनो फ्राय सोरबा सोरबा बुंनो थाङोबा गामिफ्रावबो सोरबा सोरबा एसे धोनि एसे गेजेर खलबनि ओह गथ'फ्रा ना हमनायखौ एसे गारनो हमबाय बांसिन गैथारै एसे गैथारै मानसिफ्रा गैथारै गथ'फ्रा नाखौ बांसिनै हमनाय जों नुनो मोनो